हाँ हेलो भैया हाँ मैं सुरक्षा भार्गव बोल रही हूँ हाँ आप वाटिका से बोल रहे हैं ना हाँ मैंने एक ऑर्डर दिया था हाँ जी वही उसके साथ कुछ ऐड करवाना था आप एक काम कीजिए जितना आइटम ऑर्डर किया था उसके साथ बड़ा पैकेट सॉस का और कुछ चटनी वगैरह बाक़ी पुराना अपना वो है ही और आपके पास कुछ मिठाईयाँ वगैरह हैं हाँ रसगुल्ले गुज गुलाब जामुन वगैरह जी तो एक काम कीजिए गुलाब जामुन डेढ़ दो किलो कर दीजिए और रसमलाई है जी है हाँ तो उसको भी आठ दस पीस कर दीजिए जी और आप कब तक ऑर्डर पहुँच जाएगा जी नहीं भैया मुझे तो बारा बजे लेट हो जाएगा ग्यारह तक कर देंगे तो ठीक है नहीं हाँ तो साढ़े ग्यारह तक कर दीजिएगा भैया जी कहाँ हाँ भैया रूट वो ही है क़िलापुरा वार्ड सब्ज़ी बाज़ार क़िलापुरा वार्ड श्याम सदन जहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है हाँ जी वही हाँ ओके भैया ठीक है जी